ہلو جی بتائیے سہ جی سر میں پھول والا بات کر رہا ہوں جی سر مل جائے گا کتنا ایک بکیٹ چاہیے آپ کو سر ایک بکیٹ پورا جاسمین کا پڑے گا آپ کو دو ہزار کا سر ایسے کم تو ہوتا نہیں لیکن ہم کم کر لیں گے آپ کو اور بھی کوئی پھول چاہیے یا صرف یہی چاہیے جی جی میرے پاس گلاب کا پھول بھی ہے اور بھی دوسرے پھول ہیں سورج مکھی ہے گیندے کا پھول ہے اور بھی ہے تو آپ کو گلاب کا ہی چاہیے اور جاسمین کا گلاب کے پھول سر میرے پاس پیس کے حساب سے بیس روپے پیس کے حساب سے ہے تو کتنے پیس کر دیں جی ٹھیک ہے تو سر پیسہ آپ آ کر دیں گے یا آن لائن پے کریں گے جی سر آن لائن ٹھیک ہے سر میں فون نمبر بتا دوں گا آپ اسی پہ کر دیجیے گا آن لائن اور یہ آپ کب لینے آئیں گے سر شام تک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں تیار رکھوں گا جب آپ آؤ گے تو آپ کو تیار ملے گا میں آپ کو کتنے بجے تک ایسے شام میں آئیں گے ٹائم بتا سکتے ہیں ٹھیک جی جی میں رہوں گا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے